जय झूलेलाल असां खे तव्हां असां खे तव्हां ख रोटीअ जो ऑडर ॾियणो आहे तव्हां रोटी असां खे सुठे नमूने मोकिलींदा मूंखे रोटीअ में चांवर पनीर जी भाॼी पकोड़ा फुलिको ऐं अचार इहे सभु खपनि पर फुलिका असां खे गरमु रोटीअ जे दॿे में या रोटी सॼी गरमु रोटीअ जे दॿे में मोकिलींदव ॾाढो सुठो